ہیلو سر میں اولا اوبر والوں سے بات کر رہا ہوں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اولا اوبر بک کر رہا تھا ابھی آپ کہاں تک پہنچے آپ لکی ہوٹل سے رائٹ لے کے اسٹریٹ آئیے آگے فیمس بیکری کے سامنیچ میرا گھر ہے آپ آکے کال کر لیجئے آپ کو آنا بھی کتنے دیر ہوتی دو منٹ ہوتا آپ آئے بعد میرے کو کال بیک کیجیئے اللہ حافظ